ہلو ہاں جی بولیے کیا بات ہے جی بول ہوں ہوں جی بن جائے گا آپ آئیے اور اس کے بعد میری دکان پہ دھیان رکھیے گا کہ سنڈے کو میری دکان بند رہتی ہے اور آٹھ بجے کے بعد ہی آئیے گا پہلے آپ آئیے دکان پر دیکھیں گے جب آپ کے موبائل میں کون سی چیز خراب ہے اس کی جانچ پڑتال کریں گے اس کے بعد بتائیں گے کتنا خرچہ بیٹھتا ہے جی جی اب اس کا خرچہ تو اب بتائیں گے آئیں گے تو جیسے حساب سے آئیں گے دکان پہ تو اسی حساب سے دیکھیں گے کیا خراب ہے اس کے بعد ہے دام بھی ہے اس کے بعد بائیس ہزار ہے کوئی پندرہ سو کی ہے ایسے حساب سے ہے دام جی جی کم ہو جائے گا آپ آئیے صرف اگر جو ڈسپلے اوپر سے ڈسپلے خراب ہوگا تو اس کا تو پانچ سو لگے گا لیکن اگر جو دیکھیں گے ڈسپلے کے علاوہ ٹچ خراب ہوگا تو اس کا دو ہزار لگے گا اور بیٹری تو بیٹری لگا دیں گے بیٹری خراب ہوگی تو اس کی بھی الگ الگ دام ہیں ہاں گارنٹی بھی لے سکتے ہیں دیکھیں گے گارنٹی ایک ہفتہ دن میں ایک ہفتے کے دیں گے اگر ایک ہفتے کے اندر اگر کچھ خرابی ہوتی ہے تو میں اس کو بدل دوں گا اس کو اس کی ذمہ داری میری ہوگی آپ منڈے کو آ جائیے منڈے کو آ جائیے نو بجے کے بعد آ جائیے اور اس کے بعد دکان اور ڈومریا گنج کے جو گلی ہے اسی کے گلی میں ہے میری دکان ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے گڈ نائٹ